हेलो सर क्या मेरी बात आभा श्री होटल के रिसेप्शनि रिसेप्शन से हो रही है सर मुझे खाना ऑर्डर करना था जिसमें बहुत सारे आइटम्स हैं सर क्या आपके यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है सर मुझे खाने में बहुत सारे आइटम्स हैं सर आप ये आइटम्स लिख सकते हो या मैं रिकॉर्डिंग कर के भेज दूँ सर अगर आप लिख नहीं सकते हो तो क्या आप बता सकते हो कि आपके रेस्टोरेन्ट में कोई वेबसाइट या एप है जिसमें मैं अपना खाना ऑर्डर कर सकूँ जिससे जो ऑर्डर मैं कर रही हूँ मुझे मेरे पते पर मिल जाए या कि उसके अलावा कोई और ऑर्डर हमारे पास है सर आप पेमेंट कैस लेते हो या ऑनलाइन करना है पे टी एम से यस सर मैं पेमेंट पे टी एम से कर दूँगी ठीक है धन्यवाद